वैसे तो मुझे किसानों के जो संपत्ति का अधिकार हासिल करना है उसके बारे में उतना तो नहीं पता है लेकिन समस्या तो आती है जब हमें किसी धरती पर अधिकार करना होता है या उसे हासिल करना होता है तो दोनों के बीच समस्या उत्पन्न होती है जैसे कि उसे अपनी जमीन बेचते समय इसके नाम पर करने के लिए रजिस्ट्री होती है उसमें पटवारी के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं और फिर भी अच्छे तरीके से जमीन अगर हमारे कागजात अच्छे नहीं है या सही सही नहीं है हमने पूरा पैसा नहीं दिया है तो वह जमीन हमारे नाम होने में बहुत मुश्किल आ जाती है लेकिन जमीन से जुड़ा अगर कोई गंभीर मामला होता है तो लोग उसके सलाह के लेने के लिए हमारे यहाँ पर पहले पंचायत स्तर में सरपंच सचिव महोदय जो बैठते हैं उन से राय लेते है और फिर सीधे जाकर पटवारी से संपर्क करते हैं कि हमारी जमीन में ऐसी ऐसी समस्या है हमारे नाम पर नहीं हो पा रही है तो हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए तो वो हमें अच्छी से अच्छी सलाह दे देते हैं